جی ہمارے بھارت میں ہمارے ہندوستان میں جو ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی کوم کے لوگ ہوتے ہیں سب ایک ساتھ ایک تہوار مناتے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں وہ انڈیپینڈینس ڈے ہوتا ہے جو کہ پندرہ اگست کو منایا جاتا ہے اور یہ ہم لوگ انیس سو سینتالیس کے بعد لگاتار ہر سال پندرہ اگست کے دن مناتے ہیں جس دن ہمارے دیس میں کانسٹیٹیوشن لایا گیا اور ہم اس چیز کو ایز آ فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی ہندو مسلم نہیں ہوتا ہے سب لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں ساتھ میں ہندوستان کا جھنڈا فہرایا جاتا ہے اور ہم لوگ جنگن من سب لوگ ساتھ میں گاتے ہیں نیشنل اینتھم گاتے ہیں اور سیلیوٹ کرتے ہیں ہم جوانوں کو جو ہم لوگوں کے لیے باڈر پیج کھڑے ہوتے ہیں ہمیسہ چوبیس گھنٹہ اور یہ اچھی ہاں یہ ہم لوگوں کے لیے اچھا تیوہار ہے کے اس دن ہم لوگ ہندو مسلم سب کچھ چھوڑ کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں